हा जीअं त हाणे मुंहिंजी उमिरि वॾी थी वई आहे पर कंहिं टाइम ते मुंहिंजो इहो ई हुयो की मां कीअं पंहिंजी ज़िंदगी खे अॻियां कंदमि ऐं मुंहिंजा ॿार कीअं अॻियां थियनि मुंहिंजो ॾाढो मक़सद हो त मुंहिंजा ॿार कामयाबु थियनि ऐं मुंहिंजा ॿार कंहिं वॾे उहदे ते बीहनि इन्हनि मां उन सां साणु ॿिन्ही ॿारनि खे सुठे नमूने नंढे हूंदे खां ई पाण सां पढ़ाईंदी हुअमि टाइम ते खाधो ॾींदी हुअमि टाइम ते इस्कूलु मोकिलींदी हुअमि टाइम ते ट्यूशन ते मोकिलींदी हुअमि ऐं जेको इस्कूल में टीचर कंदी हुई त उहो मां ॿारनि खां पुछंदी हुअमि इएं करे करे मां ॿारनि खे वॾो कयो ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई मुंहिंजा ॿार सचु ॿुधाईंदा इनाम खटींदा त मूंखे ॾाढो दिलि सां वणंदो हुयो ऐं मां चवंदी हुअमि त बाबा हे कंहिं मक़सद ते पहुचनि त मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थिए ऐं मां कंहिं मक़सद ते ख़ुशि थी करे चवां भई मुंहिंजा ॿारनि अॼु भई हेतिरो कयो आहे त मां उन सां गॾु दोस्त थी करे वॾो कयो ऐं उन्हनि खे सुठियूं नौकिरियूं मिलियूं इस्कूलु पास कयूं कॉलेज पढ़िया इन खां पोइ हिकु धीअ मुंहिंजी एम डी ए आहे बैंक में आहे हिकु सी ए आहे उहा कंहिं वॾे कंपनी में आहे त हाणे मूंखे ॾाढो फ़ख़ुरु आहे त मुंहिंजा ॿार कंहिं सुठे उहदे ते आहिनि